हॅं हेल्लो के बजै छी अर्चना कुमारी बजै छियै आ अहाँ कतय मधुबनी सॅं छी मधुबनी के संस्कृति के विषयमे तऽ बूझल होयत अहाॅंके मिथिला आ ओहोमे मधुबनी एकर तऽ अपन बहुत रास कल्चर सब छै जे हम सब उत्सव जकाँ मनबै छियै पाबनि मनबै छियै हमर सब के कहि सकै छियै संस्कृतिये एहेन अछि जे पाबनि भऽ जाइ छै ने आ अहाँ समां चकेबा खेलाइ छी आओर कोनो पाबनि कहू जे अहाँ के संस्कृति मे अछि अबैया आ चौड़चन होइ छै चौड़चन तऽ बहुत नीक होइ छै ओहिमे पिरुकिया बनै छै आ अहाँ विवाह भेल अछि अहाॅंके नहि भेल अछि तऽ अपना सबके ओहिठाम जिनकर विवाह नहि भेल रहै छनि हुनकर सबके एकटा पाबनि होइ छै तुषारी आ तुषारी बुझै छियै अहाँ हॅं बहुत नीक लगैत रहै छै एक मास तक पाबनि होइ छै ने हॅं त हमरा सभक संस्कृति के ई सब जे छै से अहाॅंके मात्र मिथिलाटा मे भेटत बाहर नहि भेटत खासकय हमर अहाॅंके जे मधुबनी परिसर अछि एहिठाम बेसी रहै छै एखुनका समयमे से कनी कमलैया आ अहाँ नीक बात जे अहाँ फ्री छी ओना नव लड़की सब जे पढ़ि लिखि लेलखिन हन जे बाहर चलि गेलखिन हैं ओकर कनिये दूरी बनेलखिन हैं नहि चाहै छथिन लेकिन एकरा बुझबाक चाही करबाक चाही सब पाबनि विवाहित के लेल से होइ छलै एकटा पाबनि ने जिनकर विवाह भऽ जाइ छै तिनका की कहै छियै साँझ पाबनि होइ छै अहाॅंके जे कि ई सब पाबनि तऽ होयबाक चाही एहिसॅं की होइ छै ने जे अपन जे संस्कृति छै से बचल रहै छै आओर कहल जाइ छै जे संस्कृति जे छै ओ लोकके पहिचान दै छै संस्कृति चिन्हल जाइ छै जेना सुपाड़ी मिथिलेटामे होइ छै बाहर के जे कतौ कोनो लड़की व्यक्तिगत जुझि रहल छै तऽ हम सब बुझै छियै मिथिला के बेटी छै मिथिला के लड़की छियै पेसेन्स होयबाक चाही एहिना आओर जे बहुत रास कारण सब बहुत रास चीज अय हमरा अहाॅंके खायबला व्यंजन जे छै सेहो हमरा सबहक संस्कृतिये के चिन्ह्बैत अछि जेना से तिलकोरा ठीक छै चलू फेर हम अहाँ सॅं गप्प करब